ہمارے علاقے میں جب کوئی بڑی پارٹی یا شادی یا تقریب ہوتی ہے تو ہر چیز کا ہونا ایک لازمی حصہ ہے اسی طرح پانی کی موجودگی بہت ضروری ہے کیونکہ پانی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا جیسے کوئی بڑی پارٹی ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ بسلری اور اکوافینا جیسی کمپنیوں والے بوتل کا آڈر دے دیتے ہیں اور اس سے پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو پانی سپلائی کرتے ہیں ان کو بھی بہت سارے آڈر دے دیتے ہیں جس سے پیچھے کچھ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اور ہمارے تقریب یا پارٹی کامیاب رہتی ہے